मिगी अपनी स्टेट बिच जम्मू एंड कश्मीर बिच गै रौह्ना बड़ा अच्छा लग्गदा ऐ क्योंकि साढ़े ओह् जम्मू बिच ऐ बड़ी स्हेई स्हेई चीजां न दिक्खने आह्लियां जि'यां देवी पिंडी नौ देवी सुद्धमहादेव मानसर सेयाढ़ बाबा बड़ी सारी ऐसी चीजां न शिव खोड़ी जित्थै कि बड़े सारे टूरिस्ट औंदे बड़ी दूरूं दूरूं औंदे माता वैष्णो बड़े सारे जि'यां उत्थै लोक औंदे दर्शन करने गी अच्छी अच्छी चीजां दिक्खने आस्तै एह् मिकी अपना गै बड़ा स्हेई लगदा ऐ कि इत्थै बड़ियां इन्नी स्हेई स्हेई प्यारी प्यारी चीजां न और जि'यां कि होई गेआ कि कश्मीर होई गेआ जि'यां आखदे कि ओह् सुरग दी धरती ऐ यानि कि उत्थै बड़ी स्हेई स्हे ई चीजां न बड़ी गै स्हेई स्हेई चीजां उत्थै आ ते उत्थै इ'यां जाना गी मन करदा कि जि'यां श्रीनगर कि उत्थै बड़ियां स्हेई स्हेई चीजां बड़े स्हेई स्हेई दिक्खे कि मंदर इ'यां फोने च दिखदे बड़े स्हेई स्हेई जगह् न मन करदा कि अ'ऊं उत्थै कदें बी नेईं गेदी मन करदा कि उत्थै जां उत्थै जाइयै दिक्खां कि उत्थै केह् केह् चीजां न उत्थै जाइयै उ'नें चीजें गी फील करां दिक्खां कि किन्नी स्हेई स्हेई चीजां फोने बिच दिक्खनी होन्नी जेल्लै बड़ा मन करदा उत्थै जाने दा पर अ'ऊं कदें बी नेईं गेदी मेरा मन बी करदा अ'ऊं उत्थै जां उत्थै जाइयै दिक्खां अपनी अक्खियें कन्नै कि किन्नी स्हेई स्हेई चीजां न ओह्दे थोह्ड़े गै अग्गें आइयै उत्थै भद्रवाह् टूरिस्ट नमां प्लेस खुह्ल्ले दा जित्थूं कि बड़ी दूरूं दूरूं लोक दर्शन करने औंदे उत्थै ओह् ओह् बड़ी गै स्हेई जगह् उत्थै लोग दूरूं दूरूं औंदे दर्शन करने गल्ला उत्थै मतलब कि जगह् दिक्खना उत्थै बड़े बड़े स्हेई स्हेई जगह् न उत्थै बडे स्हेई स्हेई झरने प्हाड़ियां न उत्थै बड़ी स्हेई स्हेई बड़े स्हेई व्यू न उत्थै जि'यां लोग दिक्खने गी औंदे बड़े दूरूं दूरूं मेरा बी बड़ा मन ऐ उत्थै जाने दा में उत्थै कदें बी निं गेदी ऐ पर अ'ऊं फोने बिच दिखदी रौह्न्नी होन्नी और मिगी बड़ा फील होंदा कि अ'ऊं उत्थै कदें निं गेदी और फोने च मतलब इन्नियां प्यारी प्यारी जगह्ं होंदियां ते मन करदा कि हून गै जाह्चै पर अ'ऊं उत्थै कदें बी निं गेदी बड़ा मन करदा उत्थै जाने दा कि मेरा सपना ऐ उत्थै जाना घुम्मना बाह्र जाइयै दिक्खना कि कैसी कैसी न और में जाना बी ऐ उत्थै सोचे दा बी ऐ और में उत्थै जाना बी ऐ उत्थै जाइयै दिक्खना कि किन्नी स्हेई स्हेई जगह् न साढ़े इत्थै इंडिया बिच जम्मू बिच बी बड़ियां स्हेई स्हेई जगह् न जि'यां कि शिवखोड़ी अ'ऊं कदें बी निं गेदी ऐ बड़े सारे लोग जंदे उत्थै बड़े सारे लोग शिवखोड़ी जंदे बड़ी सारी गल्लां सुनी दियां ओह्दे बारै कि उत्थै ऐसी चीज होंदी इ'यां होंदा फोने च बड़ी बारी दिक्खे दा पर अ'ऊं उत्थै अजें धोड़ी नेईं गेदी आं कि आखदे उत्थै बड़ा स्हेई इक मंदर ऐ शिवजी भगोआन दा जित्थै कि शिवजी भगोआन दर्शन दिंदे और बड़ी स्हेई प्हाड़ी ऐ झरने न उत्थै जंदे मौके बड़े अच्छे अच्छे व्यू औंदे जेह्के कि लोग बड़े दूरूं दूरूं इत्थै दिक्खने गल्ला औंदे और आखदे कि रस्ते च इक बड़ा स्हेई इक दरेआ जन बी ऐ जेह्का पानी चलदा उत्थै बी बड़े सारे लोग दिक्खने गी औंदे बड़ी दूरूं दूरूं शिवखोड़ी बी बड़ी दूरूं दूरूं लोग दर्शन करने गल्ला औंदे जित्थै कि अ'ऊं हल्ली इक बारी बी निं गेदी और उत्थै जाने दा मेरा बड़ा मन ऐ कि अ'ऊं उत्थै बी जामां उत्थै जाइयै जगह् दिक्खां

श्रीनगर जि'यां कि उसी आखदे कि ओह् धरती दा सुरग ऐ ओह् बी में कदें बी निं मतलब कि दिक्खे दा कि फोने ई दिक्खे दा कि कि'यां उत्थै केह् जगह् इ'यां इत्थूं इन्नियां प्यारियां प्यारियां प्हाड़ियां इ'यां इन्नियां बड्डियां प्हाड़ियां और बड़ियां स्हेई जगह् इ'यां मन करदा उत्थै जाह्चै इ'यां फोने च दिक्खी दिक्खियै बड़ा मन करदा इ'यां मन तरसदा उत्थै जाइयै दिक्खचै उत्थै किन्नी स्हेई जगह् न उत्थै बड़े प्यारे प्यारे लाके होंदे बड़ी प्यारियां प्यारियां कोठियां बी होंदियां उत्थै एह् ऐ बूहटे शूहटे होंदे प्हाड़ियां श्हाड़ियां होंदियां उत्थै जाइये बड़ा मन करदा कि अस जाइयै दिक्खचै उत्थै कि किन्नी स्हेई जगह् उत्थै जाइयै जाह्चै जि'यां टूरिस्ट औंदे बाह्रूं उत्थै घुम्मने गी इ'यां मन करदा कि अस बी जाह्चै ते उत्थै बड़ी स्हेई जगह् जाना चाहिदा सारें औना चाहिदा बड़ी स्हेई जगह् किश्तवाड़ बी बहुत स्हेई जगह ऐ सुने दा ऐ पर गेदे निं ऐन कदें बी जाह्गे कदें शौंक ऐ उत्थै जाने दा बड़ा जैदा बड़ा जाना उत्थै दिक्खना जाइयै कि उत्थै केह् होंदा ऐ केह् नेईं और मिगी ट्रैवल करना बी बड़ा अच्छा लगदा मतलब कुसै नमें नमें प्लेस उप्पर जाना और प्हाड़ियें उप्पर जाना बड़ा अच्छा लगदा कोई नमीं नमीं प्लेस उप्पर जाना कि इत्थै इ'यां वा इ'यां वा मिगी अच्छा लगदा प्हाड़ें उप्पर बी जाना न्यू न्यू प्लेस उप्पर घुम्मना कोई नमीं नमीं चीजां दिक्खने दा नमीं नमीं चीजां दिक्खने दा शोक ऐ कि एह् मतलब के इ'यां मतलब बड़ा शौक ऐ कि अऊं दूर दूर जामां मेरा शौक ऐ और मी उत्थै जाना बी ऐ